जब हम एल के जी में पढ़ते थे तो वहाँ पर की टीचर जो लोग थे ऐसा था कि वहाँ पर मेरी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था मेरा शुरू से ही पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था जब टीचर लोग वहाँ बुलाते थे प पूछ पूछते थे कोश्चन तो हमको नहीं आता था तो हमको पीटते थे वहाँ पर फिर जब हम

हमारा मतलब ऐसे ही चलता रहा यू के जी तक जब हम एक में गए एक में जब हम यहाँ प्राइमरी स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ तो क्या हुआ की जब सर सर लोग मतलब जब पढ़ाते थे तो हम लोग गायब रहते थे मतलब हम लोग कहीं चले जाते थे बाहर वाहर पीटने तो सर लोग खोजते थे जब खाना मतलब कि खाना मिलने वाला होता था तो हम लोग चले आते थे खाना खाकर फिर चले जाते थे फिर जब ऐसेही मतलब चलता रहा एल एक में भी और जब दो में गए दो में गए हम तो भाग मतलब कि छुट्टी छुट्टी नहीं होती थी हम लोग ऐसे ही बैग लेकर भाग जाते थे घर लंच के बहाना लेकर भाग जाते थे और कभी कभी ऐसा करते थे कि जैसे कि हमारा मन नहीं था स्कूल जाने का तो हम लोग जाते थे स्कूल घर वाले प्रेशर देते थे कि जाओ स्कूल जाओ यहाँ से मतलब डांट खाते थे तो हम हम लोग यहाँ से जाते थे तो वहाँ पर जाते ही हम लोग बैग रखते थे स्कूल में और उसके बाद खिड़की से बाहर निकल कर हम हमारे दोस्त जो खिड़की में से बाहर निकल कर भाग जाते थे बैग वहीं पर रहता था उसके बाद जाते थे झरबैला उरबैला मतलब सब कुछ खाते थे तो वहाँ पर जब पता चला कि स्कूल स्कूल वालों को पता चला कि यहाँ पर मतलब दो तीन बच्चे गायब हैं तो वहाँ पर जब लड़के भेजते थे कि उ देखो वहाँ वो लोग कहाँ गए तो हम हम लोग बाहर कहीं घूमने चले जाते थे तो वहाँ जब आते थे तो वो लोग पूछते थे की कैसे कहाँ पर यहाँ सर वहाँ बुला रहे हैं ये करना है वो करना है अब तुम पीटाई होगा तुम्हारा तो ऐसे ही चलता था वहाँ तब दो से लेकर पाँच तक हम छ में गए जब मिडिल क्लास में गए तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था स सर लोग मतलब नए थे हम भी नए थे तो पहले की जैसे हम सोच रहे थे कि जैसे वहा पर मस्ती किए हैं ऐसे यहा पर भी मस्ती करेंगे तो जब हम लोग ऐसे ही सर एक बार पढ़ा रहे थे हिंदी हिंदी के टीचर थे बहुत स्ट्रिक्ट टी टीचर थे तो वो जब वो पढ़ा रहे थे तो हम लोग वहीं पर गोली खेलने लगे तो जब गोली खेलने लगे वहाँ पर तो हम को वहाँ से खिड़की में से देख लिए सर ने तो हम थे हमारे दोस्त थे तो उनको बुलाए उनको बुलाए फिर पूछ रहे थे कि क्या यहाँ सब पढ़ रहे हैं तुम लोग गोली खेल रहे तो हम हम लोग नहीं जानते थे कि हमारा ऐसा ही हम लोग पिछले साल भी ऐसे ही किए थे और आगे भी ऐसे ही करेंगे तो उसके बाद वहाँ पर बुलाए और फिर एक दो डंडा मारे तो हम लोग सोच लिए थे कि अब यहाँ से ऐसा नहीं करना है तो जब हम सात में गए जब हम सात में गए तो वहाँ पर फिर एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल के जो टेबल्स थे वो हम से टूट गया किसी तरह से तो सर ने बुलाया मुझे कि ये टेबल कैसे टूटा तो हमने बताया कि सर हम इस पर चढ़कर और डस्टर डस्टरबोर्ड जो था वो ब्लैक बोर्ड वही उस पर जो लिखा हुआ था तो वो उसी को मिटा रहे थे तो हम से वो वहाँ पर से गिरा और टूट गया कह रहे थे सर कि अब शिकायत करेंगे तुम्हारे घर वालों से कि यहाँ पर आते हो बदतमीजी करते हो ये वो करते हो तो हम कहा ठीक है सर कर लीजिए फिर वहाँ से ऐसे ही कुछ ऐसे ही चलता रहता था फिर जब आठ में गए आठ में से हमारे इतना मतलब कि याद आता था वो बचपन की जो क्लास थी स्कूल थी वो आठ तक वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा और हमारा मतलब कि वहाँ से लाइफ ही खतम हो गया आठ से उसके बाद जब हम ग्यारह में नौ में यहाँ एडमिशन करवाए दूसरे स्कूल में प्र प्राइवेट स्कूल में तो वहाँ में भी ऐसे ही चलता था ना पढ़ाई में मन लगता था ना कुछ मन लगता था बस ऐसे ही घूमने फिरने में मन लगता था कहीं यहाँ क्रिकेट खेल खेलने जाता था कहीं वहाँ क्रिकेट खेलने जाता था तो ऐसे ही हमारा चलता रहा फिर और हमारा नंबर भी नहीं सही आ रहा था रिजल्ट रिजल्ट जब देखते थे घर वाले तो डांट ऊपर से पड़ती थी तो हम लोग ऐसे ही चलती रही अब हमारा ऐसा हाल है कि दस में अगले साल प्रमोट हो गए थे उसके बाद फिर प्रमोट होने के बाद हमारा कुछ मतलब कि सही नहीं चला उसके बाद ग्यारह में गए तो हमारा ऐसे ही चल रहा था बारह में गए इस इस साल बोर्ड का एग्जाम है दो हज़ार चौबीस में अब देखते हैं क्या होता है बस यहीं तक था हमारे कहानी